सुपरस्टोर से बोल रहे हैं आपके यहाँ पर ताज़े फल मिल जाते हैं क्या हाँ मुझे केला चाहिए संतरा चाहिए और अंगूर चाहिए थे वो हैं क्या अभी आपके पास अवेलेबल है ठीक है तो मेरे को अभी लेने आना था तो आप मतलब घर पहुंचा देते हैं आपके पास होम सर्विस है क्या अच्छा मेरे हाँ वो मैंने बताया ही नहीं आपको मेरे को दो दर्जन केला चाहिए दो किलो संतरा चाहिए और एक किलो अंगूर चाहिए थे

अच्छा काले का रेट बता दीजिए और हरे का भी रेट बता दीजिए अच्छा नहीं नहीं अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक किलो हरे वाले कर दो और एक किलो काले वाले कर दो ठीक है और केला कैसे दे रहे हो साठ रुपये दर्जन ठीक है लेकिन अच्छे वाले होने चाहिए है ना नहीं मतलब नॉर्मल खाने जैसे हों है ना एक दर्जन आप थोड़े हल्के हरे भेज सकते हो और एक दर्जन थोड़े पके हुए क्योंकि मतलब थोड़े रख भी पाएं इसी लिए है ना तो आप हैं ना मतलब मुझे भिजवा दीजिए मैं आपको अभी अपना पता भेज देती हूँ आपका इसी नंबर पर है ना व्हाट्सअप भी ठीक है ठीक है मैं अभी भेज देती हूँ तो आप मुझे ये भेज दीजिएगा और संतरे खट्टे वाले तो नहीं होंगे ना ठीक है खट्टे वाले हुए तो फिर मैं वापस करूँगी इसी लिए ठीक चलिए ये मेरे को भेज दीजिएगा अभी